धोदेल खाजें बेबिनका पातोळ्यो नेवरी लाडू पेडे खीर गोड गोड फाव तीळ लाडू रवा लाडू सयेचे लाडू बेसन लाडू साकरेचे कापां जलेबी पायस कण्ण सोजी शिरो पद्य खाद्य जलेबी शेव्यो हलवा काजू बर्फी पंच खाद्य घालून केले केल्ले दाणें तळसवळी